मा उन्दैयाव ओरैनो बल गेलेयोमोन आरो उन्दै समाव ओमफ्राय बै काबादिया काबादि गेलेयोमोन जायनो बोलोगोरा बिनो हमख्रांना एकदम नारखोनानै बे हांखौ लाना बैयावसो लाहैयोमोन आरो बिदि आरोमोन हमलायबाबो बे जाय बोलोगोरा बे एकदम हांखौ माबानानै एकदम लानानै सेख'नानै माने खालामोमोन आरो नाख्रां नासि खालामनानै

बेबायदिसोमोन आरो जोंनि खेलाया बैसो जानाय मानसिफोरा खेला गेलेनानै एसे दानिफ्रा गेलेयालै खालि बे जुमाय लोंना थायो बबे थिनआलि दखान जुमाय दखानफोर दङ खेलायाथ' गैला आरो सोरबा सोरबा तास गेलेयो आरो बिदिनो जुवा थास बिदि गेलेयो आं सिखार खालामनाया गोदो माबा खालामोमोन जोङो बै समाव ओइ सेंग्रा समाव आरो ओरैनो दस बार'जोनसो मानसि लोगो लानानै माने हाजोआव सेसा होहैयोमोन खेबसे होगासेयाव ओरैनो माब्लाबा दसता माब्लाबा बार'ता माब्लाबा बिसता बिदि मोनबोयोमोन माब्लाबा ओरैनो खायफा समाव मै मासे मै मोनबोयोमोन आरो होसो होसो ओरै ओमफ्राय मोफौ मोनोमोन मोफौ जाहामालाय बेबायदि ओमफ्राय मोनसे माबालै मोफौ बादिया जुनार जुनारखौबो मोनबोयोमोन सप्थासेयाव खेबथाम खेबब्रै होहैयोमोन जों बेसिम खालि जायामोन मोनबोबाय थायोमोन सेसा मोफौ बेफोरबादि

बेनिफ्राय गैला